हां जी कौन गुड आफ्टरनून जी कौन कौन भला अच्छा अच्छा हां जी बोलो केह् होएआ की केह् गल्ल अग्गें मै थोह्ड़े बच्चें दी दो बार लेई चुकी दी आं ते ओह्दे बिच्च बी किश बच्चे रेही चुके तुस गै रेह्दे ओ बाकी आह्ले सारे मैक्सिमम बच्चे देई गेदे हून पैह्ले बी मै दो बार लगातार लैतियां ते किश बच्चे दिंदे किश नेईं फ्ही मै प्रिंसिपल कन्नै गल्ल करनी पौंदी उं'दे कन्नै शंदे मिन्नते करनी पौंदे तुसें पता तुं'दी बजह कन्नै असें रिकार्ड थोह्ड़ा लेट होई जंदा उत्थे तगर पजाने फेर तुं'दे फाइनल पेपर बी लैने तुसें कदूं धोड़ी देनी ऐ अपनी एह् असाइनमेंट तुं'दे रोज़ नमें नमें ब्हान्ने होंदे तुं'दे रोज़ नमें नमें ब्हान्ने होंदे असें बी घर सम्हालना होंदा पढ़ाई स्कूल दिक्खना होंदा तुसेंगी दिक्खना होंदा बच्चे दिक्खने होंदे ते इक तुं'दे ड्रामे बक्खरे बक्खरे होंदे हर इक बच्चा ऐक्सक्यूज़ लेइयै आई जंदा असें कोह्दी कोह्दी सुननी ऐ चल मै कोशिश कोशिश करनी आं प्रिंसिपल कन्नै नेईं ते हून तुं'दी फाइनल पेपर दी डेट आने आह्ली ऐ हून ताई तुस असाइनमेंट च गै खुब्बे दे ओ ठीक ऐ मै कोशिश करनी आं प्रिंसिपल कन्नै गल्ल करने दी ठीक ऐ कोई नी कोई नी